जी हाँ पिछले एक साल में मेरे सामने एक घटना हुई वे मुझे यादगार है वह घटना एक अत्यंत दुःखद घटना थी क्योंकि जब मैं खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो मैंने देखा की वहाँ पर एक ट्रेन सामने से बहुत तेज़ इस्पीड में आ रही थी क्योंकि वह ट्रेन सुपर फास्ट थी तो उसका खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने का इस्टोप नहीं था इस वजह से वह अपनी गति को आगे बढ़ाते हुए आ रही थी तो अचानक से वहाँ पर उस ट्रेन के सामने एक छब्बीस साल का व्यक्ति आ गया तो मैंने उसको देखा कि ट्रेन ने बिना रुके उस व्यक्ति को इस तरीके से अपने से सामने से हटा दिया कि व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो गया और वह व्यक्ति अपने जीवन काल में भयंकर मौत का अनुभव करके वापस आ गया था यह घटना मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है जो मुझे अभी तक याद है